आङो संनाय खावनायाव बिदिनो मेरला खैफोदानो गोग्लैफेरजाबाय मानो होनोब्ला संनायाथ' आंनि हबियानो नालाय ओमफ्राय आं संबाय थायोना बे समावनो मानि ना एवनाय समाव ना एवनाय समावहाय बे नाफोराथ' बेरखायोआनो बयबो मिथिखायो बेखौथ' ना बेरोबा मानि ना एवनाय समाव ना बेरदेरोबा मानि नानि थावा जेराव थाव गुदुङा बेरदेरो बा थिफुयो बेफोरबायदि थिफुखांबाय गोबावानो लायो हामनोबो एसे बुर्जा रोखोमनि बेरदेरोबा आरोबाव मानि गेसखौ मानि आंहा एसे बावग्रा सर' दङ आरो ओमफ्राय एखमबा गेसखौ बिदिनो अफ खालामदों बायदि मोनसै गेसा अनानो थालांसै ओजों गेस मोनाम जोबसै खिथसेनाहाय गेस मोनाम जोबनानै मानि होमब्लासो थाल फैनोसै खि गेसखौ बन्द' खालामाखैमोन आं होननानै आरोबाव मा जाबावखो आंहा मानि गाइखेर फुदुंबाय गाइखेरखौ फुदुंनायाव बिदिनो अरखौ एसे फिसा खालामनानैनो आङो गाइखेरखौ फुदुंबाय थानाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो दाना गाइखेरा दानो जाथ'नाय नङा गोदौथ'नाय नङा खोमा साननानै दसे सम बाहेरायाव थांनायावनो मानि गाइखेरा मानि रानथाबनानै खामथाब जोबलाय लायनाय जाखांबाय आरो आंहा बेबाय बेफोरबायदिनो आरोबाव मा अनला ओंख्रि संनाय अनला ओंख्रि संनायाव मा जाफेरखो आंहा मानि अनला ओंख्रिया बिदिनो संबाय सङै सङै दाना मा जाखो खारैबो होखांबाय बिदिनो अनला ओंख्रि गुदुंखौनो मानि दांब्रफ्लांदो आरोखि आंहा बेनोसै